मेरी फेबरट मैगज़ीन दा नांऽ ऐ सरा खान ओह्दे बिच इन्ने शैल शैल शूट होए दे होंदे ड्रैस्सअप्प पाई पाइयै नमे रंग बरंगियां पाई पाइयै जेह्दे कन्नै मेरा मन खुश होंदा में आपें दिक्खियै मन करदा में एह् लैमा मिकी पता चलदा कि केह् कपड़े बाह्र चला दे मीं केह् केह् लैना चाही दे मीं दिक्खी दिक्खियै बहुत ई शैल लगदा ते में ओह् गै कपड़े लैन्नी होन्नी उने दिक्खी दिक्खियै रंग बरंगे मिकी बहुत इंस्पायर करदियां न ते रेही गल्ल न्यूज़ पेपर दी न्यूज़ पेपर मेरा जम्मू कशमीर दा जेह्ड़ा ऐ अमर ऊजाला जेह्दी बज़ह कन्नै मिकी अपने ग्रांऽ दे अग्गै पिच्छै जिन्ना एरियां ऐ शैह्र दा एरिया जिन्ना एरिया मीं सारे दी उत्थै खबर मिली जंदी घर बैठे दे गै न्यूज़ पेपर पढ़ियै मीं जेह्ड़ा बी अग्गै पिच्छै अज कल किश होआ दा ऐ सारे किश मिकी पता चली जंदा कि बाह्र केह् चला दा ऐ अगर न्यूज़ पेपर ना हो अखबांरा ना होन ते स्हानू केह् पता चलना बाह्र केह् चला दा इस लेई कि मिगी ओह् पसंद ऐ जो मिगी शैल सच्च सच्च जेह्ड़ा ओ ऐ ओह् बाह्र दा पता चलदा कि कुत्थेैकेह् होआ ऐ कि मीं घर बैठे स्हानू केह् पता चलना अगर अस पता घर बैठे स्हानू किश पता नी चलना बाह्र अस जाई नी सकदे सारे एरिया स्हानू पता ई नी चली सकदे कि बाह्र केह् होआ दा केह् नेंई होआ दा अखबार गै जेह्दी बज़ह कन्नै अस पता करी सकदे कि केह् होआ दा देश बिदेश दी खबरां पढ़ी सकने अपने अग्गे पिच्छे ग्रांऽ शैह्र जिन्ने बी साढ़े जिले शुले जिन्ना बी दूर सब किश इक अखबार बिच्च सब किश होंदा पूरा जिन्ना स्हानू पता नी चलदा अग्गे पिच्छे दा ओह् सारा ओह्दे बिच्च होंदा स्हानू आपू सतर्क करदे ओह् कि स्हानू कनेही चीजें कोला दूर रौह्ना चाही दा सारे लोक बगैरा सब किश खबरां लिखी दियां होंदियां लोकें दा पता चली जंदा कि ओह् इस टाइप दे बंदे इयां होंदे बगैरा ठीक ऐ ते जेह्ड़े मेरे बलॉगस ऐ ओह् मिगी सारें कोला स्हेई लगदे बलॉगस रितिक महाजन दे क्योंकि बहुत जादा इंसपायर करदे मिगी ओह् हर इक जगह जाइये दसदे स्पैशली ओह् शैल मन्दरें मुन्दरें दे बलॉगस बनांदे शैल शैल चीजां बनांदे न्यू मेड घर बैठियै बी दिक्खी सकने पता करी सकने कुत्थै केह् होआ दा केह् नेंई होआ दा इयां दिक्खियै मिगी शैल लगदा ऐ मन्दर दी आरती होआ दी ओह् मिगी लब्भी जंदी सब किश शैल थ्होई जंदा सब शैल में दिक्खी सकनी आं और एह् रस्ता कियां ऐ कियां जाई सकदे कियां पुज्जी सकदे सारा बलॉगिंग दे थ्रू मिगी पता चली जंदा क्योंकि अस ओह् कुते दी बी बनांग हर इक जगह ओह् जंदे कुत्थै जित्थै बर्फ पवा दी कि मतलव बर्फ दिक्खने ते अस जाई ते सकदे नी ऐं चलो दिक्खियै ते स्हानू होई जंदा स्हानू पता चली जंदा इयां दिक्खी सकने कि कियां पवा दी कियां ओह् सारे तीर्थ स्थान जंदे इयां साढ़े जम्मू च बैष्णो देवी जंदे लोग पूरा उत्थै पूरे रस्ते दी उनै पूरी बल़गिंग कीती दी होंदी ऐ कुत्थै अध्द कवारी आया कुत्थै आया कुत्थै माता दा भवन आया सारी बलॉगिंग कीती दी होंदी घोड़े दस्से दे होंदे लोग कियां जा दे कियां आ दे पूरा दिन कियां भगवान दे कियां भगत जा दे न भेटां गांदे गांदे भजन गांदे गांदे पूरा ओह्दे च रिकार्ड कीत्ते दा होंदा ओह् स्हानू दसदे अस ओह्दे च दिक्खी सकदे आं बहुत ई शैल लगदा बलॉगिंग ते उस बज़ह कन्नै सब किश पता करी सकदे आं कियां कियां लोग जा दे कियां आ दे बलॉगिंग दी बजह कन्नै कुसै ऐसी जगह होग जेह्दा असें नांऽ बी नी सुने दा होग ओह्बी साढ़े एरिया च गै ते असें पता बी नी होग कि केह् ऐ केह् नेंई ऐ कुसै ने जाइयै उत्थे बलॉग बनाए दा होग दिक्खियै स्हानू बी पता लग्गग साढ़ा बी मन करग उत्थै जान दा इस लेई बलॉगिंग बी जरूरी ऐ दिक्खना ते ओह्दे थ्रू अस बहुत जादा पता लाई सकदे